वर्तमान परिदृश्य में विज्ञापन से अधिक लोगों तक का पहुंचने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है लेकिन आज के समय में विज्ञापन को भी एक चीज़ पीछे छोड़ता जा रहा है वो है सोशल मीडिया का दौर यदि आपको कोई भी बात जल्द से जल्द ढ़ेर सारे लोगों तक पहुंचानी है तो आप उसके लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश लोग सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं और पूरे दिन उसका इस्तेमाल भी करते हैं इसलिए यदि आपको कोई भी बात कोई भी जानकारी कोई भी समाचार लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचानी है तो विज्ञापन से अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया आप उसे सोशल मीडिया पर डालिए शेयर कीजिए तब उसे ढ़ेर सारे लोग देख लेते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही रचमात रचनात्मक और प्रभावशाली होता है